चाय हमको बहुत पसंद है भारत के गुलाम जो आए थे तो चाय बनाना चीनी वह लोग भाई यहाँ के लोग जो हैं नहीं चाय पीते थे तो इसलिए देखते देखते यहाँ के लोग चाय बनाने शुरू कर दिए तो चाय में चीनी चायपत्ती आदि यह सब ढील के बनाते हैं और यह है कि चाय सुबह शाम मिलता है हम लोग के चाय भी कहीं भी जाते हैं किसी के दरवाज़े तो भी चाय पिला देते हैं तब से हम लोग की पसंद चाय हो जाती है और जो है कहीं भी यह है कुल चाय मिलता है चाय जो चाय जो है सबसे उन लोग की पसंद है

चाय पीकर अपने खेती बाड़ी में सब लपट जाते है जाएके दसी ग्यारह बजे ले अपनी काटते हैं पीटते हैं सब कुछ करने फ़िर इसके बाद चले आते हैं घर फ़िर बनाकर चाय पीते हैं हम लोग यह सब हमको कि संतुष्टि मिल जाता है चाय पीने से दूध और चीनी से बनता है चाय और सब कुछ मिल जाता है सबको चाय सब परिवार को भी चाय पीते हैं सबको पसंद है काली चाय भी मिलता है कभी भेंस नहीं लगती है तो काली चाय मिल जाता है सब पीते हैं